नमस्ते मैडम दिक्खो आं असें नमीं दोआई लेई आंदी एह् शैल ऐ पैरासिटामोल

अच्छा एह् खरी ऐ पैरासिटामोल अच्छा दुकानें र बेची ओड़चै एह् दुकानै र बेची ओड़चै केह्ड़े एज़ ग्रूप ताहीं ऐ केह्ड़ी एज़ ग्रूप ताहीं ऐ बच्चें ई देई सकदे ठीक ऐ ठीक ऐ ओके थैंक यू